मूंखे बाइकिंग जो ॾाढो शौक़ु आहे बाइकिंग मुंहिंजे लाइ ऊर्जा आहे बाइकिंग मुंहिंजे लाइ स्पीड आहे ऐं बाइकिंग मुंहिंजे लाइ उत्साह आहे मूंखे ॾाढी पसंदि आहे बाइकिंग हेॾी पसंदि आहे की अगरि न मूंखे अध राति जो बि उथारींदा ऐं चवंदा हलु बाइकिंग ते हलिणो आहे मां हलणु लाए तयार थी वेंदुमि ऐतरी पसंदि आहे